अह हेल' मामोन दङ नायाथ' गोबां ना दं मा ना नांगौ ओरैनोहाय ना सें दं ओइ ना सें गिदिर बंखर नाया यै गरंआव बिदि हाबो बै नाया बे नायाबो दं बेथ' बे नाखौ जाबाथ' देहानि थाखाय बिरात मोजां माने केजि दामबो दङ बे नाया बिदिथ' जोंनियाव दा ओरैनो बेलेग नाफ्रा नालाय ना अह मोनो जोंनाव दैमानि नाबो मोनो उम नाथुर ना मोनो बामि मोनो बिदिनो अनेक ना फिसा फिसा मिक्स लगायनाय ना मोनो बेनो बुहुतथा मोनो अह बियो माबा लायो आरो ओरैनो ओरैनो पवाथ' दा एक्स' फानो दैमानि नाखौ एकदम ओइ मोजां ना ना बे फ्रेस फोरखियाखौ एक्स' एक्स'यैनो हरो माबायानो जाबाय दा सारिस'यैनो जोबबाय ना बरख'आथ' हाजार हाजार औ बिरात मोजां मोनो नाखौ जानानैबो देहाखौ बुहुत मोजां मोनो माबा थारमाने बेयो नाया ओम ना सेंनिफ्राय ना सेंआ ओरैनो एसे खम बेयो खमाव जायो बेनिफ्राय ओमफ्राय ओरैनो फख्रिनि नाफोराबोथ' मेरला दं दा नै ओरैनो ओरैनो फिसा फिसा फोरखौ नोङो माबायाव मोनला बायो एक्स'आव मोनलाबायो आसि थाइनैनि ओरैनो मिरगा ना फिसा फिसाफोरखौ ओमफ्राय आरो गिदिर गिदिर साइसआ आरो दाम थाबाय दुइस' अबेबा बायदिआ थिनस' साइज गिदिरजोंबो केजिजोंबो बाथ्रा बिदिनो आरो दैमानि ओम दैमानियाबो दाम दं बै फख्रिनि फिसाफ्रा एसे दाम खम उम दा नोंनोसो दे होमबाथाय नोंनो नांगौबाथाय नों खबर हरनानै फैदे होमबाथाय दोनथ'लायनोसै ओह दे उम